हैलो ते कार ते सर्विस रिपेयरिंग आह्ले बोल्ला दे भला एह् मेरी कार ही ऑल्टो एट हंड्रेड ते एह्दी सर्विस केह् ऐ एह्दी शाकर्स बी आवाज़ करा दे न ते बाकी जेह्ड़ी सर्विस होंदी ओह्बी डियू ऐ ते एह् सर्विस दे किन्ने पैसे न भला लेबर पाइयै अच्छा अच्छा ते अच्छा मतलब सर्विस चार्ज आई गेआ सत्त सौ रपेआ ते बाकी जेह्ड़े पार्टस पौन अच्छा ते कदूं तगर टाईम लग्गग ते कदूं तगर बेह्ले ओ तुस कल्ल अच्छा कल्ल ते कल्ल कोलै तगर आई जाना चलो ठीक ऐ नंबर लाई ओड़ो मेरा फिर बारां बजे दे बाद पुज्जी जाह्गा में ठीक